भोजन जा घणा नमूना थींदा आहिनि जीअं की हर ज़िले जो पंहिंजो खाधो हूंदो आहे हर क़ौम जो पंहिंजो खाधो हूंदो आहे जीअं की साउथ पासे इडली डोसा वाधारे खाया वेंदा आहिनि ऐं गुजरात जो खाधो आहे उंधियो गाठिया फाफड़ा जलेबी ईअं हर क़ौम जो पंहिंजो पंहिंजो खाधो हूंदो आहे जीअं की असां सिंधी आहियूं त असां दालि पकवान कड़ी चांवर पकोड़ा बीह पटाटा गोघणूं भुगल चांवर इहो असांजो खाधो आहिनि दालि पकवान त असांजे ॿारनि खां वठी ॿुढनि खे सभिनि खे प्रिय हूंदो आहे असां सिंधी तरह तरह जा मसाला बि वापिरींदा आहियूं जीअं की जीरो धाणा मिर्च हैड्र हींग ऐं गर्मु मसालो त असां घर ई कूटे ठाहींदा आयूं जंहिंमें असां जीरो कमालपट लॉंग दालि चिनी एल्ची वॾी एल्ची जो इस्तेमालु कंदा आहियूं असां सिंधी खाइण जा ॾाढा शौक़ीनि आहियूं असांजो दालि पकवान त हर जॻह ते पसंदि कयो वेंदो आहे ऐं असांजा सिंधी पकोड़ा बि जाम पसंदि कया वेंदा आहिनि उन्हनि सां गॾु असां नमूनी नमूनी जूं चटणियूं बि ठाहींदा आयूं असां सिंधियुनि जी बसरनि जी खटाण बि ॾाढी सुठी ठहंदी आहे असां ॾाढो स्वादीष्ट भोजन ठाहींदा आहियूं ऐं असां सिंधियुनि जा दालि पकवान त सभिनी क़ौमनि जे माण्हुनि खे पसंदि बि ईंदा आहिनि